हमरा सब जे गाछ लगाबै छियै चाहे कोनो भी गाछ रहै समय साधन देख कऽ लगाबै छियै जब देखै छियै बरसा पड़ै लागलै तऽ बरसाके सीजनमे लगाबै छियै ओइमे की करै छियै गोबर खाद जैविक खाद दए दै छियै आओर शाम सुबह ओइमे पानि दै छियै पानि सुखाए नहि तब की हय छै गाछ नहि मरै छै सब दिन जे छै गाछ जे चलते रहै छै गाछ हरा भरा रहै छै आओर जल्दी गाछमे विकास हुवैके लिए सालमे दो बार तीन बार गोबरके खाद दै छियै जैविक खाद दै छियै पानिके एवलेवल राखै छियै पानि कभी कमे नहि दै छियै तैं कारणसँ हम आब जेतना भी गाछ लगेलियै यऽ सब गाछ फलै फूलै छै बढ़ै छै फेर नया गाछ जे लगेलियै यऽ ओइमे आबरी साल जे सेवा करने छियै से गाछ पूरा हरा भरा छै गाछ देख कऽ मोन खुश भए जाइ छै गाछ लग जाइ छियै शाम सुबह देखै लए कि कोनो कीड़ा उड़ा तऽ नहि लागै छै कोनो कीड़ो लागि जाइ छै ने तऽ गाछ के कीड़ाके स्प्रेके दबाइ आबै छै कम्पनीवला दबाइ लै छियै तब ओकरा स्प्रे कराबै छियै स्प्रे कराए दै छियै एक भी पत्ता जे छै उ नहि खाइ छै बड़ मजगुत मजगुत पत्ता डण्टी रहै छै तऽ झड़ै भी नहि छै पत्ता टिकाउ हय छै समयके साथ तऽ झड़बे ने करतै लेकिन ओकरासँ समयसँ पहिने उ नहि झड़ि सकै यऽ हरियाली ही हरियाली रहै छै हम अपना दुवारिपर लगेलियै पिछवारिमे भी लगेले छियै आओर खेतपर भी लगेले छियै बागवानी बागवानी जे खेतपर लगेले छियै ओकरो समय समयपर देख रेख करै छियै ओकरोमे पानिके व्यवस्था खादके व्यवस्था केने छियै कोइ कमी नहि छोड़ने छियै तब जाकऽ एको गाछ नहि हमर मरलै यऽ सब गाछ जिन्दा छै हरियाली ही हरियाली नजरि आबै छै हरियाली देखैके लिए हम से ई हरियाली लगाबै छियै आओर पर्यावरणके जे छै ने सन्तुलित राखतै हरियाली ही आओर आँखिके रोशनीके भी मजबूत राखै छै हरियाली ही हरियालीसँ ओ लाभ ही लाभ छै पर्यावरणके हरियालीके लिए ही हम काम करै छियै